पशु पोसय छी हुनका बच्चा दै यऽ दूध दुहै छी दूध बेचय छी आब ओ केना खेथिन से खिबै छियनि दाना दै छियनि दू किलो सुबहमे दू किलो चारि बजेमे हुनका भरपूर खाना खिबै छियै दूध दुहै छियै सात लीटर आठ लीटर हैय छै हुनका बेचलहुँ घरोमे रखलहुँ बच्चो सब खेलक आब हुनका तबियत खराब हैय छै जे पशुके तबियत खराब हैय छै डॉक्टरके बजायल जाइ छै बिसुनदेब डॉक्टर आबय छथिन नम्बर रखने छियै हुनका दबाइ दै छै जहन पाल खाइके समय आबय छै तऽ डॉक्टरके फोन करै छियै सीमेन दै छै आब नओ महिना हुनका दस महिना खाना दै छियै फेर बच्चा हैय छै बच्चा भेल बच्चाके देखभाल कयलहुँ फेर ओकरा जे हैय छै कीड़ा दबाइ देलहुँ खाना जे हैय छै तागत तागतवला शीशी देलहुँ जेना पशुके जे दूध बढ़तै कइसँ जे पशुके अन्दरसँ ताकत एतै कैल्शियम दै छियै ओ सब देलहुँ जे पशुके अन्दरसँ कमजोरी नहि आबय जे ओहो आदमी जकाँ मुँहमे बोल नहि छै आदमीके मुँहमे बोल छै जे हमरा ई दिक्कत हैय यऽ ई दिक्कत हैय यऽ जानवरके तऽ दिक्कत हेतै तऽ मुँहमे बोल नहि छै हुनका तऽ डॉक्टरे एथिन तऽ ओकरा इलाज हेतै एना नहि एना हैय छै आइ खऽर नहि खेलकै हँ आइ पाज नहि करै छै आओर एकरा कोन दिक्कत छै कि बोखार छै ओकर जाँच हेतै ओ सब भेल डॉक्टरके बजेलहुँ तऽ आब कते कालसँ पाज नहि कयलकै कते कालसँ खेलकै हन नहि तऽ आइ सुबहेसँ नहि खाइ छै कि राइतेसँ तबियत खराब छै बाहर करै छियै पाज नहि करै छै खऽर नहि उठबै छै अइ सब लेल तऽ डॉक्टरे हुनका बुझतनि दुःख जे डॉक्टर ओकरा तऽ मुँहमे बोल नहि छै से कहतै एना नहि एना होइए जे डॉक्टर आयल ओइ हिसाबसँ कहलहुँ ओइ हिसाबसँ दबाइ देलक नम्बर देलक नहि ठीक हैत फेर फोन करब नहि ठीक भेल फेर फोन कयलहुँ फेर अयलक फेर देखलक ओ दबाइसँ नहि ठीक हेतै तऽ दोसर देतै दबाइ देतै ओइसँ ठीक रहतै तऽ फेर फोन कए कऽ पुछतै जे ठीक यऽ तऽ बतेबै हँ ठीक छै नहि रहतै ठीक तऽ फेर कहबै नहि छै ठीक फेर आबिकऽ देखतै दबाइ देतै जानकारी डॉक्टरके तऽ बहुत छथिन बिसुनदेब डॉक्टर मसबासी गाँव आब रिटायर भए गेलखिन हँ हुनकर बेटो करै छथिन विजय डॉक्टर बनि गेलखिन हन आब ओ नहि आबि सकै छथिन तऽ हुनको बेटाके मङ्गा सकै छियनि डॉक्टरसँ सलाह लेने छी नंबर लेने छी अइ सब बारेमे जनकारी यऽ बच्चा बीमार पड़त पशुके बच्चा बीमार पड़त ओइ बच्चाके बारेमे कहबै तऽ ओ आबिकऽ देखतै हम फोनपर नहि बता सकै छी फोनपर नहि अइ लए कऽ बतायब सामनेसँ देखबै केना इलाज हेतै केना की छै केना ओइमे एतै ओइ हिसाबसँ दबाइ पड़तै ओइ हिसाबसँ सब चीज पड़तै